मदुदा पर दसे अनेक पौधा हो जाइ छै एक पौधासँ पौधामे हो जाइ छै पहिले करै छै कि जे मट्टी जाँच करै छै मट्टी जाँच करिकऽ तकर बाद जाए कऽ ओकरामे लगबैत छियै बीज लगबैत छियै बीज लगाइकऽ तकर बाद एहुमे दू पौधा हो जाइ छै दुगो मे की करै छियै दुगो गाछ कऽ दुगो पौधा हटाए कऽ एक दोसर मट्टीमे लगाए कऽ फेर दोसर ठुम लगबाबै छी मतलब ओकरामे बहुत ढङ्ग कऽ ओकरा होइत छै बात ओकरामे फिर भी ओकरा हो जाइत छै ओकरामे कतेक ओकरा पौधा मऽ सेवा करै पड़ै छै पानि दिअ पड़ैत छै ओकरामे सभ किछु ब्यवस्था होइ छै ओकरामे समय समयमे सभचीज दिअ पड़ि जाइत छै

फिर भी ओ जनमि जाइत छै जइसे अभी अथी कऽ आम खाइचके तऽ गुठली बिग दै छै ओकरामे दुगो फाइदा हो जाइ छै दोबारा होइ जाइ छै ओनाहियो पौधा लगबै छियै तऽ दोबारा होइ जाइ छै दोबारा कऽ समय सीमामे दबा पड़ैत छै खाद पड़ैत छै पानि पड़ैत छै सभचीज दै छिकै फिर भी पौधाकऽ सभसँ पहिले तऽ नमहर छै जाँच करैत छै माटि कऽ मट्टीके जाँच करिकऽ बीज लगबैत छै